बेखौ जोङो गोबां सुबुं माहारिनि संसार जानायाव बा नखर खुंनायाव जोङो नुनो मोन्दों जे आबादारि मावनायखौ गारनानै बा नागारनानै बिजिनेसखौसो मानि बांसिन मावनानै जिउ खुंनानै बा नखर संसार सालायनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आबाद मावोबा मानि खस्थ' मोननाय बायदि मोनदों आरो बिसोरो सान आबाद मावोबा जाबाय खदालजों जावनांगौ हालेवनांगौ सानदुं अखा बेखौनो मानि मानसिफोरा बायो अलसिया दानि मानसिफोरा अलसिया ओमफ्राय बिजिनेस मावोबा जाबाय सानदुं अखानिफ्राय रेहाय मोनो दखानसिम अखा हाबाबो दखान सिङाव जिरायनानै अखा हाजानाङा सान्दुं दुंब्लाबो सानदुंआ नाङा बिखुङावबो नाङा खर'आवबो नाङा फैसा खि फैसा फाननो हाबानो फैसा मोनो बेखायनो मानि मानसिफोरा बे बिजिनेसखौनो जोङो मानि मानसिफोरखौ बिजिनेसखौनो गाव गावनि जिउनि गोनां होननानै बांसिन साननानै बा गोबानानै लानानै मावनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दं बा आथिखालाव बियो सोलिगासिनो दं खारन आबाद मावो आबाद मावोब्ला थैयो थाङो आरो गोबाव सम नेनानै थानांगौ जायो फैसा थाइसे मोननो थाखाय बे मा रज'खांनानै बेखौ मावखांनानै रज'खांनानै बिनि बिलाइ खिलिबासो बिनि फिथाइ थाइबासो मोनजायो नालाय ओंखायनो बेखौ मानि आथिखालनि मानसिफ्रा दैज' गैया बिजिनेस मावनानै मानि फैसा लु फैसाल' लुबैयो आरो फैसा फैसानिल' दान्दासै संसारानो फैसासो नालाय खिन्थु आबाद मावनानै जानायाव दे बेसे गावनि देहानि थाखाय गोनांथि आब्रुथि गोनां बेखौ जों रावबो मानि साननो हाया बा साना बा रावबो सानस'नो बा बुजिस'नो मिथिस'नो हाया खारन फैसाजोंनो बिजिनेस मावोब्ला फैसाजोंनो आखाइ फोलावबानो नोङो फैसा होबानो मोनो नालाय फैसायासो गोनां बा माइरं बायनानै बायबानो मोनजायो मैगं बायबानो मोनजायो फैसा हाब थाबानो ना बेदरबो मोनजायो गासिबो फिसानि स्कुल फिस होनो हायो गासिबो सोलिजोबो नालाय ओंखायनो बिजिनेस मानि थाखा थाखाखौनो गोनां साननानै बिजिनेसखौनो गावनि गोनांथि साननानै लायो मानसिफोरा खिन्थु नोङो निजेसस' आखाइजों आबाद मावनानै जानायाव ओरैबायदि दे जोंहा सुजुग सुबिदा देहानि थाखाय बा गावनि जिउखुंनायनि हाबाब फिउसारनि थाखायदि बुहुथ मोजां बेखौ रावबो साननो हाखाया आं सिगाङावबो बुंखाबाय आरो रिफिथ बुंनाय जाफिनबावबाय मानि आबाद मावनानै जायोबा जोङो गावनि आखाइजों आबाद मावनानै जायोबा गोथां फ्रेस फ्रेस मानि गोथां थाजा जेबो मुलि होयै मोसौ फिनानै मोसौ खिजों गोबोरखिखौ मानि माबायाव हासार गावनि हा दखरसेआवनो हासार हालेवनानै हासार सारनानै बेखौ फोनानै मावनानै जायोब्लासो बेसे गावनि देहानि थाखाय बे मैगं थाजाखौ फ्रेस खानानै माने गोथावबो मोनजाबाय आरो गावनि नांगौ बायदि सयसनि साइसनि मैगं मावनानै मोनजाबाय हाथायनिआथ' मा नोङो रुफाइ रुसिबाबो सोरबा मुलि होनानै फाननायबाबो सानसेजों बा सप्तासेजोंनो बा साननैजोंनो देरनाय मैगं बाय माबानाय सप्तासेजों ग्लाब ग्लाब लावलाबायनाय बेफोरखौबो जोङो बायनानै जायोबा जोंनि देहाया बेसे एफेक्ट जायो बेखौथ' रावबो साननो हाया बा सानसआबा मिथिया खिन्थु जोङो निजे मावनानै जानायाव बिदि खुनु मानि बेजाल होननाय जिनिसखौ जोङो मोना आरिखि मानि नुवा जोंनि देहानि थाखाय बिराथ मोजाङानो जाहैबाय गावनि आखाइजों मावनानै जानाय जेखिजाया आबाद होननायानो जेखि मैगं नों मावनानै जा बा माइ गायनानै जा माइआवबो आथिखालाव गासिबो इउरिया हासार होयो होननानै जों खोनानो मोन्दों दा बेफोरबायदि इउरिया हासार होनाय जोङो माइरंखौ बा माइखौ मोनोबा जायोब्ला जोंनि देहाया बेसे गाज्रि जागोन बा जोङो जिउ सोलेराव फिसा फिसौ खांलांनांगौआव थैजासे जोङो साथि बा सुवाथुर बोसोर जों जोरनांगौ जों फयथ्रिस सयथ्रिस बा सरलिस फनसासनि गेजेराव थैयोबा जोंनि जिउआबो आसखानदा बा नोङो इयुन फिउसार फिसा फिसौनो फेदेर गाबलांनो फेदेर स्लाबस्लाबलांनो हास्लाबला बा नोंनि साननायाबो फुरा जास्लाबलांला होनबा बे एसे आसखानदा जायो बेखौ रावबो मोनथिया बा रावबो बुजिया बा रावबो साननो हाया मानि अलसिया गोजा जोंनि दानि मानसिफ्रा हा दखरसेफोर दंबा बेखौनो बन्दक होनानै जाबाय मावनानै जानो रोंला सोरबा बांगालनो सोरबा हारसानोसो सुखानि नो माबा नो होननानै होनानै जायो खिन्थु गावनि आखाइजोंनो जे मोजां मावनानै जायोबा बेसे मोजां मोनो बेखौ मोनथिया मालाय बांगालनो होबाय आदि सुखानि बिसोरो होबाय इउरिया हासार ग्लाब ग्लाब ग्लाब होनानै मावलाबायबाय आदियानो जा सुखानियानो जा होमबा बे गाज्रि मावनानै जानाय मोननाय हासारनि मुलिनि ओंखामखौसो जोङो गावनि हानि माबाखौनो बिसाथ'खौ होना लानायखौसो जोङो जानाय जायो बेखौथ' रावबो सानस'नो हाया माइखौ मानि खेबसेनो बुरजा लुबैबाय खेबसेनो मोजां मोनजानो लुबैबाय बिदिनो दाम दुम ओमफ्राय जासे जाना फाननो लुबैबाय बिदि फाननायनि बेफारनि थाखायबो मानि माबा फैसानि थाखायबो मानि जोङो बे खारनखौ जोङो नुनो मोनो आरो लब बा फैसानि प्रब्लेमआवबो बे लब होननाय जिनिसखौ जों नुनो मोनो सप्तासेजोंनो बा मास मोनसेजोंनो दिहुननानै फाननो मोन फानो लुब फाननो हानाय बेफोरनि थाखायनो मानि इउ हासार बाहायो बिसोरो नानानथा रोखोमनि जों मोनथिजोबा बिबिनन धरननि बिसोरो हासार बाहायनानै सान सप्तासेजोंनो बा मास मोनसेजोंनो दिहुननानै फाननानै मानि फैसा लुबैयो आरो फैसा दांनो लुबैयो बेखायनो बिसोर बिदि हासार होनानै गाज्रि गाज्रि हासार गावसोरथ' जाया बांगालफ्रा गाज्रि गाज्रि हासार मुलि बाहायनानै बिसोर हासार होबाय हासार होखांनायनि उनाव बेखौनो हाथायाव दिहुनबाय जों बेखौनो बायनानै जाबाय होमबा जोंनि देहानि थाखाय जों बेहे बेसे गाज्रि बिदियावनो जोङो नाना नाथा बेमार केन्सारनो माबा उदै प्रब्लेमनो माबा हार्ट प्रब्लेमनो माबा गेसथिकनो गेसथिकआथ' साफ फ्राम गथ'फोरनिफ्रायनो दं होननानै सानजायो गेसथिक होननाय बेमारा बयनावबो दं आंनाव गैया नोंनाव गैया होननो हाला आं दा थारथिओइथ एसनि आंनाव ओरैबायदि सानाय सुनाय मानि खर' गेस दावखोनानैनो मानि खर'आनो मोजां मोना आरो खनथिनिउ साबाय थायो नों गेसनि मुलि जा होनबाबो खन एसे मालाबा खनथ्रलाव फैनोसै आरो बिदिनो जानायानो बेजाल नालाय आरो जाफिनबावनोसै होनबा मा लाब जाखो बियो ओंखायनो आं बोयो जाहाथे बयबो बिथां रायजो राजामोनहा बिदि फ्रब्लेमानो जाहैबाय मा जोङो माव आबादखौ निजे मावनानै जानाय जाया बेखायनो जोंनि देहायाव बेफोरबायदि गाज्रि बे गाज्रि गाज्रि बेमार गाज्रि गाज्रि नानानाथा रोखोमनि बेमार जोङो खोनानो मोनबोबाय बा खोनानो मोनबायबा मेगनजों नुनो मोनबाय ओंखायनो गावबा गाव हा जेखिनि दखरसे दलबसे बे हाखौनो जुदि आं मावनानै जानोसै बा मावनानै जागोन साननानै गावनि बेनो आबादनि आबादनि सायाव आबादनि सायाव आसा खालामनानै मोजां मोसौ मासे लानानै मोसौ हालिसे बा गाइ मासे लादो गाइखेरजोंहाय एसे साहाबो मोनलोंबाय नों गेस गाइखेरखौथ' मानि हरावबो खाबसे खाबसे दैलिक लोंनो हायोबा देहानि थाखाय बिराथ मोजां फरियालैनो साहा लोङालासिनो गाइखेर लों होमबा बेसे मोजां ओमफ्राय गोबोरखि मोनबाय जा गोबोरखि मोनबाय बिखौ नोङो आराम नोङो न'नि बारियावनो माबायाव दोनथुमनानै आराम नोङो मैगं मावनाय समाव बा माइ गा गायनाय स माइ खोथिया फोनायनि सिगां बेफोरखौ गोबोरखिखौ माबायाव सारनानै होयोब्ला बेनो मानि बाइहेरानि हासार नाङा आरो बाइह्रानि माबा रासायनारि हासार नाङा जोंनो जोंनि निजे खुइथ मोसौनि गोबोरखिनिफ्राय साबसिन जेबो आंनि मोनथिनाय आंनि बुजिनायाव मोसौनि गोबोरखिनिफ्राय साबसिन जेबो गैया ओंखायनो बयबो मोसौ गाइ मासे बा हालुवा जरासे लानानै मोसौ हालुवाखौ लानो हायाबाबो फिनोथ' जायगा खस्थ' खा नालाय गाइ मासे लाबा बेनो जथेस्थ' फिसाखौ गाइखेर मोनजाबाय बास फिसाया जेलानाखि दुइ आराइ बोसोर जायोबा थब थब फानबाय गाइखेर आरो बै गाब जाफिनबा गाइखेर मोनफिनबावबाय होमबा बेखौ फानहरनानै नोङो अमा फिस्लायस्लाय मोसौ मासे फियोबा बहुत थाखा दङ अमानो गुन्दै बायोबा बिराथ थाखा थाङो बिनिखायनो आं सानोदि मोसौ गाइ मासे बाइदो बास मैगंनि जा बयनाबोथ' द थानो आनथा दंखायो न'नि सेर सेरावनो जाखिनि दङ बेयावबो बे मोसौ गोबोरखिखौ मा होनो जमा खालामनानै गारनानै बे मोसौ खिनि हासारजोंनो मैगंफोर मावनानै जायोबाबो गावनि देहाखौ बुहुथ मानि सेब खालामनानै लानो हागोनखौ आं बिदिखौ सानो आरो बा माइफ्रावबो सारनानै हैनाय माइआबोथ' जोङो दा माइरं बायनानै जायो आं रावबो गाइग्रा गैखाया नालाय ओखायनो आं दा मोनथिगौ अबेबा ओंखामआ ओरैबायदि थेस्थि ना गोथाव अबेबा ओंखामआ जि माइखौथ' जों रनजिथखौल' जाखायो बे रनजिथ माइरंआनो गोरलै देग्लायनि दानि होनबाबो बे रनजिथ माइरंआनो मानि अबेबा एकदम थावखाया आरिखि ना ओमफ्राय अबेबा मानि ओरैबायदि गोथाव जागोन होमबा बे माइरंखौ मा होनना सानगोन नोङो मोनसे नामनि माइरं मोनसे नामनि माबायानो मानि मालाबा थावो मालाबा थावा मालाबा उदैआवनो थाखाया खारन बे उदैआव थाया बा थावायानो जाहैबाय बै हासार होनाय रासायनारि बिगियानारि हासार होनाय बाजारनि हासार होनाय ओंखायनो बे ओंखामआ थावा बा जोङो बेखौ जानानै जोंहा गोजोना आमफ्राय बे जायखौ जायफोरनाखि गोथाव बेयो जाहैबाय मा सोरबा बिदिनो न'नि गोबोरखि हासार होनानै मावनायखौ जोङो मानि मोनबोफ्लांबा बेखौनो मानि जोङो बिराथ गोथाव मोनफ्लांबाय आरो उदैआव थाबाय आरो बेफोर देहानि थाखाय मोजां जाबाय नाथाय जों अबाव बेफोरखौमालाय मोनबाय थानो आजिखालि बेफोरबायदि मावनानै जानायाथ' गाव गावनि थाखायल' मालाबा नांथारगौ खरसावसो बाहायो बिसोरबो नाङैआवथा ओरैनो बाय फानलाबाया बै जायनाखि जोङो बाजाराव माइ मोनलाबायनाय दाम दुम ओंखारलाबायनाय बेफोरो जाहैबाय फाननायसो माबा बे बै बांगाल जुंगाल गुबुनारि जाथियासो बेखौ मानि हासार इउरिया बायदिसिना हासार होनानै हासार होनानै माबादों मावदों जों माबा बरफ्राथ' अलसियाखा नालाय मावनानै मानि बुरजा दिहुनबाय आरो बिसोरबो खरस जानांगौ नालाय मालायनि सुखानि आबाद आदि लानायसो मालिगनोबो हरनांगौ जायो बिस्रा आरो मा होनो फाननानै बेजोंनो फिसा फिसौ खरस नखर संसार सोलिनांगौ जायो नालाय ओंखायनो बिसोरो बेबायदि हासार बाहायनानै बाजाराव दिहुनो आरो जों बिदिखौ मोनबानो मानि जोंनि मानि गोजोननाय मोना आरो बेफोरबायदि माइरंखौ मोनजाबाथाय जोङो गोजोननाय मोननो हाया उदैयाव थाया थाया दसेनो उखैनाय माबानाय बेफोरबायदि खालाम खैलोम जाबाबो जायै बायदि मोनो बिदिनो जायो बेफोरनि थाखायनो जोङो गासिबो मैगंआनो होन माइरंआनो होन जोंनि आबादावनो मानि बुहुत बेजाल नुनो मोनो जों अलसिया मेन खारनानो जाहैबाय जों अलसिया अलसियानो थाखायनो जोङो बेबायदि बगिनांगौ जाबाय दा रावबो जे साना मोसौ गाइ मासे लानानै गावनि जा उसुं खिथानिफ्राय ओरै सेरनिफ्राय जों बर'आथ' हानि गलाम नङा बयनावबो जोंना हाया एसे एनै नङा दङ गैया नङा दंखायो दा बे एसे एनै दङ खिनिखौनो मानि रावबो मावनानै जाया नालाय ओंखायनो बेबायदि बुगिनांनाय गोनांथि फैयो इस नङाबा बयनावबो हाया एसे एसेबाबो दंखायो ना मोसौ मासे लादो बास बिनि गोबोरखिखौ जमा खालामदो सारलाबायना मैगंआव आरामनो मावनानै जादो एसे एसे एसेब्ला बेखौ एसे बेखौ एसे होमबानो हाथायनि जोङो बै गुबुनारि रायसायनारि मुलिजों बाहायनाय मैगंखौ जों बायनानै जानाङा बा जोंनि देहायाव इफेक्ट जाया बा जेबो बेमार जानो हाया बेफोरनि थाखाय आं बिदि सानो आरो गाइ मासे लानानै अमा लायालासिनो अमायाथ' दानि बाजाराव लाबानो गैबावासो नों जानो बैसागुनि थाखाय गावनि माइ गुन्दैनि एसे एसे माबानानै मासे मासे मासे घरे घरे घरे घरे लानानै माबा बैसागुनि थाखाय फिजायो बा गुन्दै जानो आनथा एसे फिजायो बिदिनो मावनानै जायोबा बिराथ देहायाव बा थाखा फैसायाव बिदि मोनगौ आरो जोङो हेल्प मोनगौ देहानि थाखाय बा नखरनि थाखाय बिदिनो नानाबाना जानानैनो जालाबायनानैनो जों मोनजालाबायनानैनो बेबायदिनो बेमाराव गोदोनानै जोङो बुहुथ थाखा फैसा गारनांगौ जायो हाजार हाजार दाक्टारनोसो जोङो बुथुमनानै लानाय जायो मानि बायनानै ओजों मैगंखौ बायनानै जाबाय थोजासे दाम गोसानि ओमफ्राय दाम गोसानिबो गोसानि बेजाल बेजालबो बेजाल आरो बेमार बिनि थाखायनो जोङो मा फैसाखौ बेंकआव दोनथुमनाय बायदि जानानै जेलानाखि बै जायै जायै जाम जानानै खिगारनांगौ जाबा हौ डाक्टारनोसो थाखा हा हु फाननानै माबा थाखा दाहार लालाबायनानै बेमाजोंनो फामनानै लानांगौ जायो बिनि थाखायनो जोङो बुहुत बुगिनांबाय माबा फिसा फरायफुनायबाबो फिसाखौ फोरोंस्लाबनो हाला गावनि बेम देहायानो गोनां नालाय देहाखौ बायनानै बा बायनाय फाहामनाय मानि डाक्टारनाव थांनांनाय मानि थाखा गारनाय माबा मोनसे गा खालामनानैब्लाबो नोङो बेखौ फाहामनांगोन बा फिसा फरायफुबाय जेनबा नोंहा अबाव नों बाव माबा मोनबावनो फिसानि फरायनायासो आदा जानोसै साननाया आदा जानोसै बेफ्रावनो जोङो खस्थ' मोननाङो आरो ओंखायनो बै गुदिनिफ्रायनो संसार जाजेननायनिफ्रायनो मोजां मथन साननानै मोजां मथन माबानानै सिन्था दारा खालामनानै जोङो संसारखौ नखरखौ आबाद मावनायाखौनो गावनि गावनि जिउनि बा नखरनि माबानानै गोबानानै साननानै लानानै खस्थ' खालामनानै जायोब्ला मानि जोङो देहायावबो जेबो जोङो एफेक्ट जानाय नङा आमफ्राय थाखा फैसायाबो बिदि डक्टर डक्टारफोरनाव जोंनि फैसाया बाइहेरायाव थांनाय नङा आरो बिदिनो डक्टानावबो थांनाय नङा फ्लास फिसा फिसौआबो मोजाङै रोहो रोहो मोजाङै मोनसे थांखि लानानै जोङो फिसाखौ फोरोंदों हाब फिसाया मा सान्दों जोङो बे थांखिखौ जोङो सौहैनो हायो आरो बिनो जाहैबाय जोंनि आबादारिनि मोनसे आंगो गिबि मानि नेरसोन बा आंगो जि सिनायथि आबाद मावनानै जानायाव जेबो खहा जाया जाय मानसिनि थाया अलसिया बिनि थाखायसो आबाद मावनायाव खहा मानि बियो बेरायनानै जानो लुबैयो उन्दुनानै जानो लुबैयो बिदिनो बेरायनानै जानो लुबैग्रा उन्दुनानै जानो लुबैग्रा बाग्रा बेफोरनि थाखाय आरो खाइसेया मानि बिजिनेस बिजिनेस मानि बिजिनेसआथ' सामफ्रामबो फैसा मोनो नालाय थांबानो दखान नुजाहैनो हाबानो बा माबा मोनसे फानबानो बेफोर जाहैबाय बिजिनेस होननानै जों साननानै लायो फैसायासो संसारनि मेन खाय मानसिफ्रा बांसिनानो बिजिनेसखौ आंगोनि सानो आबादारिखौ आंगोनि साना नों आबादारिया जे गावनि जिउनि थाखाय बेसे आंगो बेसे गोनांथि गावनि नखरनि संसारनि देहानि गासैबो जे गावनि माबानि थाखाय बेसे गोनांथि बेखौ साननो हाया आंनिथ' आंनि थाखायबा मानि आबादआनो आबादआनो साबसिन साबसिन होननानै आं साननानै लानो हायो गावनि जिउनि थाखाय बा नखर संसार खुंनायनि थाखाय बा फिसा फिसौ नखर सालायनायनि थाखाय मानि आं आबादखौनो साबसिन होननानै आं सानानै लानो हायो नाथाय गुबुनफ्रा आं बायदि एकसेप्ट खालामनानै लानो हायो ना हाया आं बेखौ मोनथिया